हमर सभकेँ राज्यकेँ धार्मिक पाबनि हिन्दु रिवाजकेँ दिवाली होइ छै दिवाली पहिले होइ छै धनतेरस धनतेरसमे सभ अपन अपन किछो ने किछो खरीदै छै किओ सोना ख़रीदलक किओ अपन थाली खरीदलक तऽ किओ एहन किछु खरीदै छै यादगार कहै छै धनतेरस छियै आइ खरीदना चाही दोसर दिना होइ छै छोटी दीपावली जे दिआ जलबै छै सभ अपन अपन घरमे दिआ जलेलक तेसर दिना होइ छै दिवाली जाहीमे लक्ष्मी पुजा कयल जाइ छै लक्ष्मीजीकेँ फोटो अनै छै गणेशजीकेँ फोटो अनै छै ओकरा पूजा कयल जाइ छै सभ अपनामे हिल मिल कऽ सभ रहै छै सभ अपन अपन घरमे किछु करलक आ सब अपन किओ गला मिललक किओ प्रणाम केलक मिठाइ उठाइ सभ खेलक पूजा पाठ करलक आओर सभ अपन अपन सहेली दोस्त या रिस्तेदारसँ मिलै गौर लगलैक प्रणाम करलक सभ किछकारलक